हमारे इतिहास में हमारे देश के नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान किया है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जो थे वह हमारी आज़ादी के लिए लोगों को एकत्रित किए फ़िर हम इंग्लिश सरकार के ख़िलाफ़ मीटिंग किए उनको उखाड़ फेंकने के लिए नारा दिए वह लगे रहें लगे रहें कर्म से अपनी सफलता पर जाते गए तो हमारे देश के जैसे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू वह उनका योगदान आज लोग भुला रहे हैं भाजपा पार्टी के लोग लेकिन उन्होंने बहुत योगदान किया ऐसे घर में लगाओ होता है तो घर को संभालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं तो पहले पहले आज़ादी में वह प्रधानमंत्री बने थे तो उनको बहुत से योगदान करना था और उनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी उन्होंने भी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया और वह बहुत से ऐसे काम की जो पुरुष भी नहीं कर सकते हैं जैसे खज़ानों का राष्ट्रीयकरण बैंको का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया और उनके भी पुत्र राजीव गांधी भारत के वह भी प्रधानमंत्री बनें वह भी अच्छे काम किए उनको भी देश की सेवा में हैं आतंकवादियों ने और कत्ल कर दिया या उनको गोली मारकर उड़ा दिया तो इस तरह से जो देश हित में लगे रहते हैं उनके विरोध वाले भी कुछ लोग होते हैं मेरे ख्याल से पहले के जो नेता थे वह जो थे एकदम लोलुप नहीं थे उन्हों ओ लोग बहुत अच्छे काम करते थे सूझबूझ से काम करते थे पैसे के लिए नहीं भागते थे और आज के जो नेता हैं वह नेता कुर्सी की आड़ में देश को लूट रहे हैं और लुटवा रहें हैं यह नहीं देख रहे कि हमारा देश हमारी जनता कहाँ जा रही है फ़िर वही गन्दा जल अरे आवओ